اردو نے عربی اور فارسی سے گہرے اثرات لیے خاص طور پر الفاظ رسم الخط اور ادبی انداز میں فارسی زبان دربار کی زبان تھی اس لیے اس کا اثر اردو پر بہت نمایاں ہے عربی سے مذہبی اصطلاحات اور گرامر کے کئی اصول اردو میں داخل ہوئے ہندی اور سنسکرت کے الفاظ نے اردو کو مقامی رنگ دیا ترکی زبان سے بھی چند اصطلاحات اردو میں آئیں خاص طور پر مغلیہ دور میں اردو کے محاورے ضرب الامثال اور تشبیہیں مقامی ثقافتوں کی نمائندگی کرتے ہیں پنجابی مرہٹی اور دکنی زبانوں کا بھی اردو پر جزوی اثر ہے انگریزی نے جدید اردو میں بہت سے نئے الفاظ شامل کیے خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق اردو شاعری میں فارسی اور عربی کی صنفی اصول مستعار لیے گئے گیت غزل مرثیہ اور قصیدہ جیسے اصناف بھی مختلف زبانوں سے متاثر ہو کر فروغ پائے صوفیہ اولیا نے اردو کو تبلیغ کے کے لیے اپنایا جس سے مختلف ثقافتیں اردو میں جذب ہوئیں فلموں ریڈیو اور ڈراموں کے ذریعے اردو زبان میں جدید تاثرات آئے علاقائی بولیوں نے اردو کو مزید وسعت دی جس سے زبان مزید قابل فہم بنی اردو زبان نے ہمیشہ مختلف تہذیبوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے اس کا دامن کھلا ہوا ہے جو ہر زبان و ثقافت کو گلے لگاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اردو ایک زندہ رواں اور ہمہ گیر زبان بنی ہوئی ہے